जय झूलेलाल मां सिंधी आहियां मूंखे हिन ॻाल्हि जो ॾाढो अभिमानु आहे की मां सिंधी आहियां मूंखे पंहिंजी मातृभाषा सां इलाही प्यारु आहे मूंखे छा सभिनीनि खे पंहिंजी मातृभाषा सां प्यारु हूंदो आहे मुंहिंजी भाषा सिंधी आहे हिन ॻाल्हि जो मूंखे गरव आहे सिंधी में मुंहिंजोजो पसंदीदा शब्द आहे होइ जमालो होइ जमालो मूंखे इलाही सुठो लॻंदो हुओ जॾहिं मां नंढी हुअमि छोकी मम्मी पापा वग़ैरह सॼा मम घर में गानो ॻाईंदा आहिया होइ जमालो मुंहिंजो खट्टी ईंदो खैर सां मूंखे हुन जो मतिलबु न ख़बरु हुओ पर मूंखे उहो शब्द ॿुधण में सुठो लॻंदो हुओ ऐं मां ॻाईंदी रहंदी हुअमि थोरी वॾी थियमि त मां हिन ॻाल्हि ॻाल्हि जो मतिलबु कढियो की हिन जो मतिलबु छा थींदो आहे त मूंखे ख़बर पई की जमालो नाम जो कोई कैदी हुओ जंहिं हिकड़ी गाॾी हलाई हिकिड़ो पुल क्रॉस कयो जंहिंखे कोई बि न करे पयो हुन जी मौत जी सजा ख़तमु करे छॾनि की अगरि तू इहो पुल क्रॉस करे वञे त तुहिंजी फांसी जी सजा कैंसिल थी वेंदी ऐं हुन ई उहा वारी गाॾी क्रॉस करे छॾी हुई उहो पुल क्रॉस करे करे जेमहिल उहो आहियो त सभिनीनि ख़ुशी में गानो ॻायो हुओ होइ जमालो मुंहिंजो खटी ईंदो ख़ैरि सां मुंहिंजो पसंदीदा शब्द इहो ई आहे सिंधी मूंखे इलाही पसंदि आहे ईअं न आहे की मूंखे छड़ो हिकिड़ो इहो ई शब्द सुठो लॻंदो आहे सिंधी जो हर शब्द हर वाक्य मुंहिंजे रोम रोम में बिल्कुलु ख़ुशियूं भरींदो आहे ॿी कंहिं भाषा में ॻाल्हायण खां सुठो मूंखे लॻंदो आहे की मां पंहिंजी मातृभाषा में ई ॻाल्हायां छो मां ॿिए कंहिंसां ॿी पान जंहिंखे मुंहिंजी भाषा अचे थी हुन सां मां छो हिंदी इंग्लिश या ॿिए कंहिं भाषा में ॻाल्हायां जॾहिं सिंधी अचे थी मुंहिंजी कोशिश थींदी आहे कि मां पंहिंजे ॿारनि सां बि सिंधी में ॻाल्हायां मां पंहिंजे परिवार में सिंधी जो पूरो पूरो हद खां वधीक इस्तेमालु कंदी आहियां भाॼी वारा हुजनि या कोई खीर वारो हुजे मूंखे ख़बर पए की इहो सिंधी आहे त मां हुन सां सिंधी में ॻाल्हाइण जी कोशिश कंदी आहियां जेको बि बंदो मूंखे ख़बर पवंदी आहे सिंधी आहे मां हुन सां ग़लती सां बि हिंदी या ॿिए कंहिं भाषा में न ॻाल्हाईंदी आहियां सिंधी मुंहिंजी बिल्कुलु फेवरेट पसंदीदा ऐं सभिनी खां प्यारी भाषा आहे